हमरा सब जब गाबैलए बैठै छिए हमरानी ई सम्वाद दै छिए लोकऽके जे गायनमे भाव दै छिए यदि भाव नहि देबै तऽ ओकरा प्रसन्नता नहि होतै तऽ हमरा सब इएह भूमिका दै छिए गाबैमे कि ओकरा कोनसँ मने गायनसँ ओकरा ठीक करना छै कहै छै किछु आदमीके कहना छै कि गायन एहनऽ चीज छै कि रोगी भी रोगी भी सुनै छै तऽ रोगी ठीक भऽ जाइ छै इसलिए कि ओकरो दिलमे जे कचरा बहुत पूर्वसँ बैठलऽ छै ओ कचरा साफ होइ छै इसीलिए गायन बहुत सुन्दर चीज छै आओर विद्यापतिजीके हमरा सब गाबै छी तऽ ओकरामे ई की आनन्द छै आओर रातिमे जब हम भैरवी गाबै छिए आओर सोहर गैलऽ जाइ छै तऽ ओकरासँ आदमीके बहुत प्रसन्नता होइ छै बहुत प्रफुल्लित होइ छै इसलिए हमरा सब मने गायनरऽ माध्यमसँ चाहै छी कि ओकरो दिलके जीतिए